हां जी राम राम जी हां जी अस पैंथल दे रौह्ने आह्लें आं हां जी पैंथल तुसेंगी पता होना पैंथल दिक्खो तला ऐ रोड़ दे कंढै तला ऐ जेल्लै में उत्थैं ब्होई दी आई आं न ते तला गै हा उत्थै बिच्च अंदर कोई गड्डी बी नेईं ही जंदी पूरा इयां मतलब ग्रांऽ कल्चर पूरा ग्राईं हा ओ हून ते रोड़ निकली गेआ रोड़ उद्धर कन्नै श्राइन बोर्ड चली गेआ उद्धर यूनिवर्सटी बी खुल्ली गेई ते हून ते ओह् बड़ा बनी दा में उत्थैं दी गै रोह्ने आह्ली पैंथल दी रौह्ने आह्ली ते शौक बड़ा हा मिगी बचपन तूं शौक हा मतलब कि स्कूटर चलावां गड्डी चलावांं एह् मेरे जेह्ड़े मिगी शौक जेह्के मेरे शौक हे छोटी गै ही में ते में मतलब सैकल सिक्खी लेआ उस टैम पर कोई कुड़ी सैकल कुड़ी चलांदी नेईं ही ते में चलाया सारे खुश होई गे चोरिआ सिक्खेआ सारै सामनै कुसै दे सिक्खेआ निं ते सारै मतलब मेरे भ्राऽ हे बड्डे ओह् सारे खुश होई गे कि भई साढ़ी कुड़ी सैकल चला दी बस उनें फिर ओह्दे बाद में निक्के होंदे गै चौथी पंजमी में पढ़दी ही तां में स्कूटर चलाना शुरू करी ओड़ेआ सारे आक्खन भई बड़ी तेज बड़ी तेज़ कुड़ी ऐ ते अस ब्होए गी ब्होए दे पैंथल च आए आं ते बस उत्थैं रेह् दो त्रै साल पैंथल च गै बस फ्ही ओह्दे बाद अपने बच्चे बूच्चे होई गे फ्ही बच्चे कन्नै लगी पे पर शौक मेरे एह् रेह् जो चीज सिक्खी जां जो कुसै कीता ओह् मेरा शौक हा कि मैं ओह् जेह्ड़ा कोई करा दा एह् कम्म में करां ओह् मैं जियां में पुट्ठा होएआ जाां सिद्धा होएआ जियां गै करना ओह् मैं कीता गै कीता होर कमी जेह्ड़ी मेरे बिच्च ऐ ओह् एह् ऐ कि कोई रोआ दा होआ ते में कुसै गी दिक्खी निं सकदी कोई भई चाहे उसी में जाना जां नेईं जाना मतलब उसी में दिक्खी नि सकदी कोई रोआ दा होऐ ते रौन पैह्लें मिगी सारें कोला पैह्लें मिगी औंदा ते एह् मेरे च कमी ऐ ते होर एह् ऐ कि में इयां मतलब कि में स्ट्रांग मैं डरदी कुसै कोला नेईं कोई जो मर्जी मतलब तुस मिगी जो मर्जी कम्म दस्सो जो खाने आह्ला दस्सो बाड़ी आह्ला दस्सो कोई कोई बी कम्म जेह्ड़ा मिगी दस्सना तुस मिगी दस्सी सकदे ओह् में डरने आह्ली नेईं ऐ डरदी में नेईं ऐं ते होर बस अपने बच्चे होई गे बच्चें गी बी इ'यै संस्कार अग्गैं दित्ते न जो आपें सिक्खे दा हा ते उयै अग्गैं में अपने बच्चें गी दित्ते न ते अपने बच्चें गी बी अग्गें मतलब इयां संस्कारी बच्चे बनाए न ते बच्चे अग्गैं हून जो करन गे उंदी मर्जी ऐ पर एह् बच्चे गी में अच्छा गै सखाया सब कुछ ते बस फिर ते इयां मेरा बस इयै चलदा रेहा बस होर अग्गैं हून साढ़ा अस डोगरे आं डोगरे गै अस डोगरी गै बोलने आं ते डोगरी गै करने आं हून बच्चें गी सखाऽ दे न भई सारे हिंदी बोलो ते इंग्लिश बोलो इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो स्कूल गै उऐ जेह् आई दे न ते ओह् नेईं करना दिंदे कि हां जी भई नेईं बच्चे गी घर गै जेह्ड़ा बच्चा इंग्लिश बोलै दा होऐ ते उसी अग्गैं करना डोगरी आह्लें गी अज्जकल कोई पुच्छियै गै राजी नेईं ऐ ते ओह् थोह्ड़े पुच्छदे कि भई अज्जकल डोगरे जेह्ड़ा डोगरी बोला दा होए ते असेंगी बी घर च बच्चें गी कन्नै हिंदी ते डोगरी बी बोलने आं पर ज्यादा इयै होंदा कि भई नेईं बच्चें कन्नै बच्चें कन्नै हिंदी बोलो जां इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो ते बस इ'यै होर एह् ऐ कि डोगरी बड़ी अच्छी ऐ डोगरी जेह्ड़ी जेह्ड़ी डोगरी अस बोलने आं जां डोगरी जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ एह्दे कोला अच्छा कल्चर कोई निं ऐ एह् बड़ा अच्छा ओह् ऐ ते जेह्लै अस छोटे छोटे होंदे हे ते बस एह् आपें कुड़ियें सारियें असैं कट्ठे कुट्ठे होना ते डोगरी गै गाने गाने ते डोगरी गै सतसंग करने डोगरी गै बस जो डोगरे करनें मतलब डोगरी गै अस बोलदे हे ते हून जियां जियां बड्डे होए बच्चे अग्गैं होए ते चलो हिंदी बोलो एह् बोलो ते ओह् बोलो अजें बी हिंदी असेंगी स्हेई नि आंदी ओह् बी पुट्ठी सिद्धी गै बोलने ते ओह् ज्यादा अस डोगरी गै बोलने आं ते एह् ऐ कि डोगरी बड़ी अच्छी ऐ ते ओह् ऐ डोगरी गै आनी चाहिदी डोगरी गै बोलनी चाहिदी ते डोगरी गै ते होर सुनाओ फ्ही तुस केह् मतलब कि